हेलो हँ हम पुर्णिया से बाजि रहल छी अच्छा अच्छा पुर्णिया तऽ बड़ा नीक शहर छै हँ घुमय वाला जगह सब तऽ छै जेना पार्क सब छै फेर होटल सब छै रेस्टुरेन्ट सब छै हॅं हॅं हँ पार्क छियै फेर एक ध्रुव उद्यान पार्क छै सबसे नीक छै अहाँकेँ फन सिटी फन सिटी पार्क भट्ठाके तरफ छै जिम्हर अहाँ एखन छियै हाँ तऽ उधर ही ओ फन सिटी भी छै आगु जाकऽ कनिटा हँ हँ हँ अहाँकेँ मिल जायत एतऽ होटल जेनाकि होटल होलीडे छै ओहिमे अहाँ रहि सकै छियै फेर होटल ग्रेण्ड होटल यऽ अहाँ ओतय रहि सकै छियै हँ हॅं छै ने होटल हॉलिडे छै ओतऽ सब तरहकेँ फैसिलिटी मिलत मन्दिर हँ खास रेस्टुरेन्ट सबसँ बढ़िऑं पारस इण्टरनेशनल सब छै अहाँके मन्दिर सब छै अहाँ ओतऽ पारस इण्टरनेशनल मे अहाँकेॅं जे खायके मन यऽ मेन्यू देखके आर्डर कए सकै छी नहि नहि अहाँकेँ खराब नहि देत ओतऽ हम गेल छियै ने ओतऽ हमरा तऽ ओतुका ई वेज मन्चूरियन बहुत नीक लागल हँ आओर अहाँ एतऽ पुर्णियामे हँ हँ पुर्णियामे वएह हम बाजि रहल छियै अहाँ मन्दिर घुमि सकै छी एतऽ पूरण देवी मन्दिर यऽ फेर पूरन देवी जेकि बहुत प्रसिद्ध मंदिर यऽ एतऽ आओर फेर सिटी काली मन्दिर यऽ फेर माता स्थान यऽ हँ बजरङ्ग बलीके भी मन्दिर छै आओर फेर एकटा आओर बजरङ्ग बलीके मन्दिर तऽ हमरा ठीकसँ नहि पता यऽ लेकिन सिटी काली मन्दिर पता यऽ ओ रामबागके तरफ यऽ हँ छै ठीक छै राखू